हमरा सबकेँ जेना विकासमे सबसँ पैघ दिक्कत अहि जेनाकि शिक्षा भेलै शिक्षा भेलै जेनाकि हमरा सबकेँ जे सरकारी इसकुल तऽ एहिठमा बहुत छै लेकिन बच्चा सबकेँ मज़बूरीमे सरकारी इसकुल छोड़ि कऽ प्राइवेट इसकुलमे लोककेँ देबऽ पड़लैया नाम लिखाबऽ पड़लैया किएक तऽ प्राइवेट इसकुलमे मास्टर सब बढ़ियाॅं छथिन पढबै छथिन सरकारी इसकुलमे मास्टर बढ़ियाॅं रहलाक बावजूदो लेकिन पढ़ाई ओतऽ नहि होइ छै अपना आपमे सब मस्त रहलथि पढ़ाई पर ध्यान नहि देलथि तऽ ई सब कनी हमरा सबकेँ शिक्षामे दिक्कत अहि आ बहुत दिक्कत अहि तऽ ई सब छै जे कनी अहि सब पर कनी आहाँ सब ध्यान दियै जे सरकारी इसकुलमे किएक नहि पढाई हेतै किएक बच्चा सब प्राइवेट इसकुलमे जेतै किए ओकरा गार्जियन केँ पाई खर्चा हेतै मानि लियऽ जकरा छै से पाई खर्चा करि सकै छै जे गरीब छै मजबूर छै ओ कतऽ सँ अपना बच्चाकेँ पढेतै एहि सब पर कनी हमरा सब के कनी शिक्षा पर विशेष ध्यान देबऽ पड़त जेना स्वास्थ्यमे भेलै तऽ हमरा सबकेँ कोनो कि एहन बात होइ छै तऽ हमरा सबकेँ मधुबनी जाय पड़ैया मधुबनी जाय पड़ैया तऽ बहुत दिक्कत छै भाड़ाकेँ दिक्कत छै गाड़ीके दिक्कत छै बहुत चीजके दिक्कत छै एतऽ सरकारी हॉस्पिटल हमरा सबके अइ सिमरीमे नहि अइ एहेन बात नहि छै सरकारी हॉस्पिटल छै लेकिन सरकारी हॉस्पिटल रहलाकेँ बावजूदो ओहिमे डॉक्टर नहि बैसै छथि कोनो सुविधा नहि छै तऽ हमरा सबकेँ ई सब शिक्षा स्वास्थ्यमे कनी विशेष दिक्कत बुझाइया तऽ कनी एहि सब पर कनी मधुबनी जिला मे तऽ ई सब दिक्कत छै नहि छै एहन बात नहि